हैलो महाराज तुस किश्ती आह्ले बोला दे एह् मानसरुं गै बोला दे ना ते महाराज अस इद्धरां आए दे घूमन शूमन आए दे टूरिस्ट आं ते अस आवा दे ते सानूं पंज किश्तियां चाहिदियां न है न पंज छे हारे ओह् पंज हारे हैन न हां जी हां जी ते रेट सनाई ओड़ेओ रेट केह् ऐ केह् स्हाब कताब ऐ अच्छा अच्छा एह् कोई जादा निं होई गेआ किश महाराज अच्छा अच्छा ते महाराज किश करना हा पंज बंदे न अच्छा ते ठीक ऐ फिर आ करने आं अस करो त्यारी